ٹیکنالوجی اس دور میں سب سے ضروری چیز ہے ٹیکنالوجی سے کام جو ہے بہت آسان ہو گیا ہے ٹیکنالوجی آنے سے اسمارٹ فون ہو انٹرنیٹ ہو ان سب کے استعمال میں آسانی ہو گئی پہلے کا تھا کہ ٹیکنالوجی جب نہیں آئی تھی تو بہت ساری چیزوں میں پریشانیاں ہوتی تھیں پر اب ایسا نہیں ہے ٹیکنالوجی آنے سے بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی ہے آپ فاسٹ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ گھر بیٹھے ہی سارا کام کر سکتے ہیں جس لائک آپ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں ہوٹل بک کر سکتے ہیں بینکنگ کا جو بھی کام ہے وہ آپ ٹیکنالوجی کے سہارے آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو خریداری کرنا ہو تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی آنے سے کام بہت آسان ہو گیا ہے وقت بہت زیادہ بچتا ہے بشرطیہ کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں ٹیکنالوجی آنے سے سائبر کرائم بھی بڑھ گیا ہے بہت زیادہ ان سب چیزوں پہ روک تھام کریں اور یہ سب چیز جو ہے پاسیبل ہوتا ہے ٹیکنالوجی کے کارن تو ٹیکنالوجی ہمارے زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے